जोंनि भारत हादराव मानि दैलां समाव अखा हाबाय अखा हायोबा गोजौनिफ्राय हाजोनिफ्राय दै बलायहरोबा दैया अखा हानायजों लोगोसे देरबोनानै जोंनि गाहाय लेभेलाव बारा जाफैयो बारा जायोबा मा जायो लोमसावला बायनानै न' बां बिदिनो लोमनोसै दाउ अमा खहा जानोसै मानसियाबो थानो गिथाव थाव जानोसै फारसेनिफ्रायनो जारला मानि ओरै जै अखा हाबाय दै सेर जाहैबाय आइ दैनि थानायाबो जेला अखाया हायो एला बारा जाफैयो हेला जोङो थानो गिथाव थाव जायो दैलांनि समाव दैलांनि समाव आरो माइ दै गाइयोबा मा जायो माइ दैखौबो खुरखानानै लोमनानै माइ दैया गैया जालाङो दोनै माइ गायनानैबो दैज्लां बोथोराव अखा हाया हायोबा माइखौ दोनै खुरखानानै आरो लाङोबा होमबा जों मारै खेथिखौ मोन्नो दोनै दैनि गेजेराव थानायनि जाहोनाबो बिदिनोसै मानि उफाय गैया दै गेजेराव मानि थानो गोनां जायो जेरैबो दै आइ दै आरो ओरैबो नांगोल नांगोलनि सायाव आरो माख्रा जेरैबो बेंजोबनाय माने दैयानो जेरैबो नासयो दैज्लांनि समाव मानि नासयनायनि गेजेरजोंबाबो जोङो सलिनानै थानो गोनां मानि जेला दैया देरबोयो एला सांग्रां जानानै थानो गोनां आरो बिदिनो दैलां बोथोर बायोबा आर इदिनो गोजां बोथोर जालायबाय गोजां बोथोरावबो बिदिनो गुसु आरो जायगाफ्राबोथ' लामा सामानिबो मोजां नङा जोंना ओरै दालाङाबो जेनै नांगौबादिबो दालां गैया बेंटलाव थांनो थाखायबो दोनै दाथ' आरो दैनि गेजेर नालाय न'आनो दोनै थाङोबा मा खालामनांगौ बिदिनो ससे अट' गाखोबाय अट' गाखोनानै दोनै बेंटलाव थांबाय बेटलनिफ्राय अट' बिमा सिमाव अट' गाखोबाय अट'निफ्राय आरो बेंटल सिमावबो गाखोलांबावनांगौ बे खस्थ'आनो जोबनो गैया जेरै थांनाय फैनायावबो नोगोर खस्थ' थांनाय फैनायाव खस्थ' जानायनि लोगोसे दिनै जों खस्थ'खौनो लानानै जोङो थांलाय फैलाय खालामनाय जायो आरो बिदिनो खस्थ'जों लोगोसे सोलिनांगौ जाहैयो आरो गोजां बोथोराव जाहैबाय सि सि जोम नांगौ गोजां बोथोरावथ' जेबो अरजाया जेन'बा दैयाबोथ' रानलाङोबो जाहैबाय

थानोबो मोजाङानो होनजायो जेन'बा जोंनि बाहाय खस्थ' जों लोगोसे ओरै

थानो खस्थ'जों बाबो जेरै दाउ अमा जेरै सिगांहाय दैलां समाव गोजाव लांजोबदों बाबो जेरै खस्थ'यैनो जोङो दाउ अमा सोरजि फिन्नाय सलिफिन्नाय फिफिन्नाय